मुङ बॉयल करे ॾींदा आहियूं वरी सलाद कटे करे मकई जी भेल ठाहे ॾींदा आहियूं जूस थींदो आहे दुधी जो एॾो जूस सुठो लॻंदो आ लीमो वीमो विझी करे उनमें वरी थोरो फुदिनो हल्को सो चाट मसालो इहो सभु विझी करे मौसंबी जो जूस आहे हीअं लॻंदो आहे पौष्टिक त कॾहिं अंजीर जो जूस आहे अंजीर काजू जो जूस ठाहे ॾींदा आहियूं सिर्फ़ु केले जो बि जूस हलंदो आहे मखाणा तरे करे गिह में उनमें खीर विझी करे खीरणी ठाहे ॾींदा आहियूं ताक़ी ॿार तंदुरुस्तु रहणु ॿारनि खे इहो सभु ॾींदा ई आहियूं असां कुझु न कुझु बादाम पिसाए रखूं माखी में बादाम ॾींदा आहियूं मखण ब्रेड ॾींदा आहियूं